भारतारि राजखान्थि हानजाया ओरैबादि मोनसे हानजायाव सासे मानसिया सुबिदा मोनाब्लानो बे हानजानिफ्राय सुबिदा बायदियै मोनसे हानजायाव बारस्लायनाय जायो मानो होनोब्ला सासे एम एल ए या देरहाखांनायनि उनाव गावनि पार्ति या सरखार दानो हायाब्ला बे एम एल ए या बै सरखार दानाय हानजाजों थांनानै लोगो जाहैनाय जायो आरो भारत हादराव सुबुं खुंथाइ महरै आं मोजां मोनो होनानै बुङोब्ला इदुकेसन सिसटेम इदुकेसन सिसटेमा खौ गभार्नमेन्ट लानायखाय आङो जोबोर मोजां मोन्दों आरो मोजां मोनि मोनसे आयदायानाे जाहैबाय मेडिकेल सिसटेम मानोना मेडिकेल खौ गभार्नमेन्ट नि आखाइयाव थायोब्ला जोबोर मोजां जागौमोन मानो होनोब्ला मेन नांगौआनो जाहैबाय मेडिकेल मानो होनोब्ला बेयाव थांनांगौआ फैसा गैयिफ्रा मोजां मोजां हस्फिटालाव नायजानो गोब्राब जायो बिनिखायनो मेडिकेल सिसटेमा खौबो गभारमेन्ट आव थायोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन नायजानाय देहा नायजानाय बेराम नायजानायफ्राव जोबोर मोजां जागौमोन बे थाखा फैसा गैयिफ्राबो मोजां मोजां हस्फिटालाव नायजानो हागौमोन आरो आङो जोंनि भारतनि राजखान्थि दैदेनगिरिखौ नरेन्द्र' मदिखौ मोजां मानो होनोब्ला बियो जोंनि भारत हादरखौ जोबोद जौगाहोबाय आरो बेयावहाय आङो बेखौ लोगो मोनोब्ला सोंबावगोन आनइमफ्लयमेन्ट प्रब्लेम खौ माला सल्भ खालामगोन होनानै नरेन्द्र' मदिखौ लोगो मोनोब्ला आं बेखौ सोंनाय जागोन